जयपुर ज़िले में मनाए जाने वाले मुख्य सांस्कृतिक त्योहारों में से तीज और गणगौर मुख्य त्योहार है जो की यहाँ का स्थानीय परंपरा और मान्यताओं को बहुत बखूबी दर्शाता है इस दिन तीज और गणगौर की सवारी निकाली जाती है और साथ ही सभी यहाँ की आम जनता लाल साड़ी में और कलश लेकर कलश यात्रा भी निकालती है इसके साथ झांकी निकालने के बाद यहाँ पर मेले का भी बहुत बड़ा आयोजन होता है मेलों के आयोजन के साथ यहाँ के बाज़ार का अलग ही रौनक होती है और सभी अलग ही एक बाज़ार दर्शन के लिए बहुत अच्छा केंद्र बन जाता है उसके बाद यदि और त्योहारों की हम बात करें कि तो दिवाली होली उगादि संक्रांति भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं खासकर तीज और गणगौर और संक्रांति यहाँ की स्थानीय परंपरा और मान्यताओं को बखूबी दर्शाते हैं ये दर्शाते हैं कि जो वहाँ के स्थानीय जो परंपराएँ क्या क्या हैं वो उसकी संस्कृति का परिचय देती है सं सभ्यता का परिचय देती है जो कि वर्षों से चली आ रही है